खे लॻे तो ब्रम्हांड में पृथ्वीअ खां सवाइ ॿिए कंहिं गृह ते जीवन आहे या न हुन जे बारे में अनेक योजनाऊं हली रहियूं आहिनि केतिरे ई देशनि उन्हनि में पंहिंजो योगदान बि ॾिनो आहे भारत बि खोजना कई आहे किन एतिरा प्रमाण बि ॾिना आहिनि त उड़न तस्तिरूं ॾिठी वियूं आहिनि एलिय़ंस जो खे ॾिठो वियो आहे पर स्ख़्शी तौरु मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मूंखे नथो लॻे त ब्रम्हांड में असांजे पृथ्वीअ खां सवाइ ॿिए कंहिं गृह ते अहिड़ो ई असां जहिड़ो सुंदरु जीवन हूंदो इहा मुंहिंजी मञता आहे छाकाणी त ईअं हुजे आहे त जेकॾहिं हिक गृह खां ॿिए गृह ताईं अनेक पहुचण जो जॾहिं सुविधाऊं हाणे थी चुकियूं आहिनि त छा इहो न थो थी सघे त जीअं असां हिकु देश खां ॿे देश जा माण्हू पाण में मिलूं था त छा हिक गृह जा इंसानु या शख़्स ॿे कंहिं गृह ते बि वञी करे हिक ॿिए सां मेलु मिलापु करे सघनि त मूंखे नथो लॻे शख़्सी तौर मां ईअं ई थो मञा त ब्र्म्हाण्ड में जेको जीवन आहे उहो असांजी पृथ्वीअ ते ई आहे